सीतामढ़ी के मेन जगह भऽ गेल घूमऽ वाला जानकी स्थान ओहिके बाद भऽ गेल पुनौराधाम आओर ओहिके बाद भऽ गेल अहाँके पंथ पाकर पंथ पाकर जहाँ कहल जाइ छै सीताजी के डोली राखल गेल रहै जहन जायत रहथिन सीताजी तऽ डोली ओतय राखल गेल रहै तऽ ओतऽ हुनकर यादगार के लेल बहुत किछु बनायल गेल छै पोखर छै जहाँ ओ दतमनि कयने रहथि बैठ कऽ तऽ ओ पंथ पाकर छै पुनौराधाम भऽ गेल जहाँ सऽ जनकजी रहथिन हर जोतने तऽ सीताजी के ओतय सऽ छनि ओतय रहथिन ओ तौला मे धयल तऽ ओतय भेटलखिन जनकजी के तऽ ओ पुनौराधाम छै तऽ ओतऽ हुनकर सब चीज बनायल अछि आओर ओहिके बाद अहाँके एतऽ अछि जानकी स्थान जहाँ राम जानकी के मन्दिर राम जानकी लक्ष्मण के मन्दिर बनायल गेल बहुत ही सुन्दर अछि आओर बहुत ही देखऽ मे मनोरम लगै छै यहाँ के दृश्य पोखरि छै ओतऽ पोखरि मे अहाँके हर छै हर जोतय यऽ जनकजी तऽ ओतऽ जानकी निकलै छथिन सबकिछु बना कऽ ओतऽ धयल गेल सीतामढ़ी मे आओर बिहार मे तऽ बहुत किछु छै एहन देखऽ वाला जेना अहाँके भऽ गेल बोधगया ओहिके बाद अहाँके पटना मे छै अहाँके पटना मे जाउ तऽ गोलघर